असां पहिंजे सिंध प्रांत में रहंदा हुआसीं त खड़ी सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआसीं पोइ जीअं जीअं असां फ़ैलींदा वियासीं दूरि थींदा वियासीं अलॻि अलॻि इलाइक़नि में रहंदा हुआसीं असांजी सिंधी भाषा मटजंदी रही उनमें मिलावट ईंदी वई जंहिं करे सिंधी भाषा अॼु खतमु थियण ते अची वई आहे कंहिं बि स्कूल में सिंधी न था सेखारनि असां पाण बि घरनि में सिंधी न था ॻाल्हायूं पियां जंहिं करे अॼु जा ॿार सिंधी न था ॼाणण ऐं भाषा जे खतमु थियण जे कारण असांजो रहन सहन जो तरीक़ो रीती रिवाज परंपराऊं बि खतमु थी वियूं आहिनि